गोंयची संस्कृताय ही गोंयचें दायज गोंयांत पुर्तुगेझांनी साडे चारशी वर्सां राज्य केल्लें गोंयांत जावपी सगळ्या हिंदू कार्यावळींचेर बंधनां घातिल्लीं आनी आपले संस्कृतायेची निर्मणी केल्ली म्हणल्यार गोंयच्या हिंदू लोकांक क्रिस्तांव करून तांकां सगळीं क्रिस्तांव लोकांची संस्कृती आपणावची पडिल्ली गोंयचे संस्कृतायेंत आयज आमकां गोंयची आनी पुर्तुगेजांचे संस्कृतायेचें मिश्रण पळोवपाक मेळटा गोंय हें भारताचो एक धाकटुलो भाग पूण आमचे गोंयचे संस्कृतायेक सगळे लोक पिशे गोंयांत हिंदू क्रिस्तांव मुसलीम धर्माचे लोक पळोवपाक मेळटात गोंयचीं देवळां दर्यावेळो चर्ची दोळ्यांक दिपकावपा सारकीं आसात गोंयचो कार्निवाल शिगमो तशेंच दिवार हे गांवांत जावपी बोंदेरांक लोक उपट गर्दी करून वयतात गोंयचीं खाणां जेवणां तोंडाक उदक हाडले बगर रावनात गोंयांत डिसेंबर म्हयन्यांत नातलां जातात हो आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणांचो खोशयेची परब ही आमकां फक्त गोंयांतूच पळोवपाक मेळटात कारण आमचेर पुर्तुगेज लोकांचो प्रभाव आशिल्ल्यान ही परब वेगळी अशें म्हणटात तसेंच सायबीण जाता ह्या दिसा उकडिल्ले काबुली चणे वांट्टात लोक एकामेकांगेर वयतात गोंयांत हिंदू क्रिस्तांव मुसलीम लोक आप आपल्यो सणो परबो खूब खोशयेन मनयतात हिंदू लोकांची चवथ दिवाळी होळी पाडवो आनी जायते सण येतात क्रिस्तांव लोकांचीं नातलां जाल्यार मुसलीम लोकांचो ईद भारतांतल्या कांय वाठारांनी गोंयचे भशेन सण परबो मनयतात पूण गोंयांत जावपी शिगमो आनी कार्निवाल खंयच पळोवपाक मेळनात गोंयचें संस्कृतीक दायज जें जाणटेल्यांनी जपून दवरून आयज युवा पिळगे मेरेन पावयल्यात गोंयांत दिवाळे आदले दीस जावपी नरकासूर आनी खंयच पळोवपाक मेळना गोंयांत आनी गोंया भायल्या शारांत नातलां मनोवपाची पद्दतूय वेगळी आसात पुर्तुगेज गोंयांत येवन जायतें नश्ट करून गेल्ले तांचो प्रभाव आयजूय आमच्या उलोवपांत तशेंच सणा परबांनी पळोवपाक मेळटात दोंगरेर गांवांत जावपी इंत्रूज म्हणल्यार वाड्या वयलो शिगमो पोर्तुगेजांनी शिगमो बंद केलो म्हणून ताकाच इंत्रूज अशें नांव दिलें आनी आपल्यो वार्षिक कार्यावळी फुडें व्हेल्यो गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी जावपी जागोर आनी खंयच पळोवपाक मेळचे नात जागोर ही परंपरा पुर्तुगेज आशिल्ले तेन्ना चालू आसिल्ली ती आयज सुद्दां तशीच चालूच आसा गोंय हें हेर सगळ्या शारां परस गिरेस्त संस्कृतायीक आनी दायज आशिल्लें शार